शुरू शुरूमे हम अपन सासुर जब अयलहुँ तब कि कहय कि हमरा बहुत दुख देला कि जब की कहिके जब हम गाड़ीपर सँ उतरलहुँ तऽ हमर साउस गरीब घरके बेटी कहिके बहुत उलाउ चुलाउ कयला कोइ समहारयवला नहि रहय ओइ समयमे हमर पतिदेव कहय छियनि उ बहुत हमरा साथ देला ई सभमे हमे बहुत देला चौठारियो नहि भेल हमर साउस हमरासँ खाना बनबेला चाइरे दिन बडेमे जे भेला बहुत लड़ाइ झगड़ा करैत रहिता कभी चेनसँ सुखके रोटी हमरा खाइ नहि देला आओर शादीसँ पहिले हमर अचानक बियाह भऽ गेल ओइसँ पहिले हमर पति चाहला हमरासँ बात करय लए लेकिन हम तैयो लजाकऽ बात कयलहुँ लेकिन अइसन कोनो चीज नहि पुछला जाहिसँ शर्मिन्दगी होत अइसन एहन पुछला अइसे पुछलखिन जे अहाँके नाम की भेल इएहे सभ पता अपन बारेमे पुछला लेकिन जहन सासुरमे अयलहुँ जे दुख देला उ कभी हमरा हम भुलि नहि सकलहुँ हँ हमर सासू जी हमरा बहुत उलाउ चुलाउ केला जीवन तऽ एहन नरक बना देला वास करयके लिए मस्किल अइमे हमरा भगवान बहुत साथ देला अइमे हम भगवानके शुक्रिया अदा करय छियनि जे एहन सुन्दर हमरा पति देला एहन सुन्दर पति देला सातो जनम हमरा इएहे पति दिहथु हम इएहे हम चाहय छी हर खुशी अपना भरि अपना भरि हम चाहय छी हर खुशी दै लए जब हमर शादी भेल राति भरि शादी भेल भिनसर कोहबर भेल इएहे सभ भेल माँ चुमाओन कयलक दादी चुमाओन कयलक सभ मङ्गल गीत गेलक मड़बा बनल चौठरी भेल दसहुल भेल लाल सिन्दूर पड़ल सभकिछु अपना भरि बहुत शोभा सुन्दर बड़ जिन्दगीके अनमोल रिश्ता बनल जइमे वर्णन करय लए हमरा लब नहि लब्ज नहि हइ तते हमर पति हमरा खुशी देला हम एक गरीब घरके बेटी छलहुँ कभी नहि सोचलहुँ जे एते खुशी हमरा आँचलमे भगवान दऽ देत भगवानसँ मनबय छियै हमर पतिके कभी किछु नहि होइ हर खुशी हमरा होइके चाही भगवान पति दिऽ तऽ हमरा एहन पति सभ स्त्रीके दैके चाही लेकिन सासुर हमरा अइसन साउस नहि दैके चाही जे कभी बहु बनिकए बसऽ नहि देला आबिते साथ गायके कुट्टी खुआ गोइठा ठोकबेला तेल लए खाना चोरा लेता खाना भरि पेट नहि खाइ दै रहता बहुत मस्किल केला अत्याचारमे फाजुल भऽ गेला लेकिन हमहुँ एक औरत छलहुँ हर अइ गम जख्म सहिके हमहुँ रहलियै